आमच्या गोंयचें एडुकेशन सिस्टमाचे बरें पळोवंक गेल्यार आमकां भुरग्यांक ट्वेल्थ मेरेन फ्री एडुकेशन दिल्ले आसता सर्व शिक्षा अभियान हो पॉलिसी भुरग्यांक टेक्स्ट बूक अ जे स्टेट बोर्डान आसात तांकां टेक्स्ट बूक फ्री दिल्ले आसतात टेक्स्ट बूक वांगडा नोट बूक आनी बाकीचे स्टेशनेरी सुद्दां फ्री दितात ना जाल्यार मिनमल प्रायसाक दिल्ले आसतात स्कुलांत भुरग्यांक हे टीच आमच्या गोयांत क्वालिटी ओफ एडुकेशन बरें आसा कित्याक टिचर जे सिलेक्ट केल्ले आसात तेंचे डिग्री आनी सगळें पळोवन बरें आसतात आनी ते भुरग्यांक बरें तरेन गायड करतात आनी तेंच्या फुडाराक बरें रेडी कर रेडी दवरतात पळोवंक गेल्यार आमच्या स्कुलांनी मीड डे मिल ते इन्स्टिटूट केलेले आसात म्हळ्यार भुरग्यांक फ्री जेवण दिल्लें आसतात ड्युरिंग ते अ तेंचे टेन अ क्लोक रिसेस नाजाल्यार ब्रेकाक